जोंनि बर'फोरनि माखासे दोरोङारि जाफुंफोरनि बाथ्रा खौथो गोबां दङ जेरै गोजां बोथोराव मोनो जोङो मैगं गोथां जेरै लाइ अमा लाफा लाफा गोबाब बिदिनो बेसर मैगं बिदिनो बायदि बायदि जोङो गोजां बोथोराव मोनो आरो गोलोम बोथोराव जेरै थाइबें फोरला फोरलाजों नाजोंबो जोबोर जानो गोथाव जिंखा खुमब्रा बेफोरो आरो आरो मै आरो ओंख्रिफोरनि नामाथ' दाबुंसै मैथा अमा सि नारजिजों अमा सबायजों दाउ सबायजों अमा गोरान सबायजों अमा खोमा आरो बिदिनो थास' बिथ'रायजों ना गोरान मैथा आरो थास' बिबारनि समाव थास' बिबार मै थास' बिबार अमा बेथ आंनि फेब्रेट आं जा गोथाव मोनो थास' बिबारनि थास' बिबार मैथाखौ जानो लोगोफोराबो आंखौ संनो होबाय थायो हस्टेलाव जों आंनि संनायखौ मोजां मोनो आरोना बिसोरो आरो अमा गोरानजों टमेट'खौबो गोथाव मोनो बिदिनोे अनलाजों दाव संनो मोजां मोनो संनो रोङो आरो आङो बिदिनो गोबां दङ जोंनि बर'नि जानायाव आरो बावदोंसो लाथा एम्फौ लाथा एम्फौजों मैथाजोंबो मोजां जायो लाथा एम्फौखौ एवबाबो गोथाव जायो बिदिनो जोंनि बर'आवहाय गोबांथार संनाय खावनाय दङ जेखौ जोङो बुंनानै बुंखनो हालायै